ऐडवर्टाइस करण था हिकिड़े हीअ ज़रियो आहे उहो आहे शोशल मीडिया शोशल मीडिया में कई सारियू ऐप्प्लीकेशन इन जीअं त वॉट्सअप फेसबूक इंस्टाग्राम ट्वीटर टेलीग्राम इन सभिनि ऐप्लिकेशन जे माध्यम सां असां माण्हूनि माण्हू खे सभी प्रकार जूं जानकारीयू ॾींदा आहियूं ऐं माण्हू बि उहो जानकारी हासिलु करे चंङियू असां चंङियू उहो जानकारीयूं हासिलु करे ऐं उहो जेको बि असांजो कार्यक्रम आहे उहो पूरो कराईंदा आहिनि मतिलब हूअ चवण जो मतिलबु इहो आहे की ऐडवर्टाइस करण जेको शोशल मीडिया जेको माध्यम आहे चंङो सुठो माध्यम आहे इन जे हिन द्वारा असां जागरूक थियूं थी असांखे नई नई जानकारी हासिलु थियन थियू ऐं असां पंहिंजे पंहिंजे पाण खे अॻियां पहुचाइयूं था जीअं त अॼकल्ह नयो हिकु प्रोजैक्ट असां शुरू कयो आहे उन प्रोजैक्ट जो नालो आहे भाषणी प्रोजैक्ट भाषणी प्रोजैक्ट बि असां माण्हूं के किये जानकारी मिली उहो बि वॉट्सअप जे द्वारा फेसबुक जे द्वारा इंस्टाग्राम जे द्वारा ट्वीटर जे द्वारा टैलीग्राम जे द्वारा सभिनि खे मैसेज कियासीं आहे माण्हू खे पतो पयो की हीअ नयो प्रोजैक्ट शुरू थियो आहे भाषणी प्रोजैक्ट शुरू थियो आहे ऐं चंङा माण्हूं हिन प्रोजैक्ट पे भागु वठण आया इन ऐं उन असांखे सहयोगु कयो आहे ऐं हिन प्रोजैक्ट के सफलता पूरक पूरो करियो आहे